जियां कि तुसेंगी पता ऐ मेरा नाँऽ रोमी मलकान ऐ ते मे इक निक्के जेह् ग्राँऽ दा रौह्ने आहला आं तह्सील बसन्तगढ़ दे रसले गदेरन ग्राँऽ दा रौह्ने आहला आं ते में लाईफ च अपनी लाईफ च कदें बी कुसै कोला सिक्खेआ नेईं नां ही में सिंगगिंग दे बारे च किश सिक्खेआ कुसै कोला ते ना ही में कदें रियाज़ कीता ते नां ही मे कदें प्रैक्टिस कीती अतें में अक्खी सकना आं मेरा जेह्ड़ा स्टार्टिंग जेह्ड़ा हा इंट्रेस्टिंग था मिगी सिंगगिंग च में सिंगगिंग बट डयू टू आक्खी सकने आं कि कुछ बजाह् कन्नै हा ओह् में जेह्ड़ा सिंगगिंग नेईं कुसै कोला सिक्खी पाया क्यूकिं तुसेंगी पता ऐ कि ग्राँऽ च जेह्ड़ियां फैसिलिटियां में बार बार आक्खा न ग्राँऽ च जेह्ड़ियां फैसिलिटियां बड़ियां घट्ट हुदियां न ओह्दी बजह नै केह् होंदा कि बच्चे जेह्ड़े न उनेंगी प्रोपर गाइडैंस नी मिलदी प्रोपर गाइडैंस ना मिलने दी बजह कन्नै एह् हुंदा कि माईंड डाइवर्ट होई जंदा जेह्दी बजह कन्नै ओह् किश जेह्ड़ा ऐ ओह् जेह्ड़ा करना चाह्दें न ओह् नेईं करी पादें न जि'यां कि तुसेंगी पता ऐ कि में सुनाए दा ऐ तुसेंगी सिंगगिंग च ते में कुसै कोला सिक्खेआ नेई क्यूकिं मिगी कोई सिखाने आहला नेईं हा बट में ज्यादातर टाइम जेह्ड़ा हा मेरा हा फ्री टाइम जेह्ड़ा रौंह्दा हा ते में अपने फ्री टाईम च जेह्ड़ा हा सिंगगिंग करी लैंदा होंदा हा ते सिंगगिंग अपने आप च गै गांदे रौंह्दा हा हालांकि कुछ टाइम उप्पर तुसें गी फील हुंदा कि शायद तुस गलत करै दे ओ लोक जिसलै तुसें गी दिखदे न तां तुसें गी एह् फील हुंदा कि शायद होई सकदा ऐ कि आखन तुसें गी एह् पागल ऐ बट उस मूमैंट पर में कदें कुसै बारे सोचेआ नेईं कि कोई मेरे बारै केह् सोचा दा में अपनी स्ट्रगल जेह्ड़ी ऐ कंटिन्यू रक्खी ऐ इक ग्राँ कौलां उठियां मे अपनी स्ट्रगल जेह्ड़ी ऐ कंटिन्यू रक्खी ऐ ओह्दी बजाह् नै केह् होआ कि फर्स्ट टाइम जेह्ड़ी एह् कि दो हज़ार उन्नी च मे डिस्ट्रिक्ट च जेह्ड़ा ऐ कि सोलो सिंगगिंग च फर्स्ट प्राईज़ लैता मिगी ते मेरे घरै आह्लें गी बड़ा प्राउड़ फील होआ कि बच्चे ने किश कीता मिगी एह् लग्गेआ कि नेईं मेरी जेह्ड़ी स्ट्रगल ऐ ओह् मेरे कम्म आई ते ओह्दे शा बद्ध मेरे पेरेंट्स गी बड़ा ज़्यादा प्राउड़ फील होआ जिसलै मेरा नाँऽ न्यूज़पेपर च आया ओह्दे शा बद्ध मेरी जिसलै स्टेट लेबल सिलेक्शन होई स्टेट लैवल सिलेक्शन होने दे बाद मिगी एह् लग्गेआ कि नेई भाई में जेह्ड़ा हा मेरी स्ट्रगल जेह्ड़ी ही ओह् मेरे कम्म आई मेरी स्ट्रगल जेह्ड़ी ही कीती दी मे अपने ओह् कुदै कम्म आई जेह्ड़ा कि इक ग्राँऽ कोला उट्ठियै बच्चा शैह्र दे बच्चें नै कॉम्पीट करना बड़ा मुश्किल हुंदा ओर तुसें गी पता ऐ सिंगगिंग च जेह्ड़ा अज्ज दे टाइम च जेह्ड़ा ऐ बड़ा गै कॉम्पेटीशन और ओह्दे शा बद्ध सारें शा अच्छा मीमैंट ओह् हा लाईफ च जिसलै में दो राउंड़ ऑनलाइन जिसलै में दित्ते ऑडिशन आस्तै सोलो ऑडिशन आस्तै साढ़े जेह्ड़े कि ग्रैड़ं फिनाले च ते मिगी स्पेशल ग्रैंड फिनाले दा काॅल आया कि जेह्ड़ा सिलैक्शन होई गेआ थुआढ़ा ग्रैंड फिनाले आस्तै बट मिगी बड़ी ज़्यादा खुशी होई उस टाइम पर कि में इक ग्राँ दा बच्चा जिस दी सिलेक्शन मुम्बई आस्तै ग्रैड़ं फिनाले आस्तै ओह्दी सिलेक्शन होआ दी तुस आपूं सोची सकदे ओ खुशी जेह्ड़ी ही मेरी हद्द कोला ज़्यादा खुश हा में भाई में मुम्बई जाना बट ओह् आखदे न कि किश मूमैंट थुआढ़ी लाइफ च एहो जेह् होई जंदे जेह्दे च तुसें गी पता नी लगदा कि केह् करना ते केह् नेई करना ते उस मूमैंट च जेह्ड़े हे मेरे काॅलेज दे ऐग्जाम हे ओह्दी बजह कन्नै में पार्टिसिपेट नेईं करी पाया बट आई होप कि अग्गै जेह्ड़ा कि साढ़ा अच्छा होग जिस टाइम में दूई बारी डिस्ट्रिक्ट च फर्स्ट प्राईज़ लैता उस टाइम में बड़ा खुश होआ सारें कोला ज्यादा खुशी उसलै होई जिसलै मेरे पेरैंट्स गी एह् गल्ल सुनियै दौनें गी प्राउड फील होआ कि साढ़े पुत्तर नै किश कीता ते एह् में आखना चाह्न्नां कि जो बी थुआढ़ा पैशन ऐ उस्सी तुस चाहे जो करो बट अपना पैशन कदें नी छोड़ो ते अपने पैशन पर जिन्ना होई सकदा उन्ना कम्म करो इक दिन तुसें गी रिज़ल्ट थ्होना में इक ग्राँ बच्चा ऐ सिटी दे बच्चें गी कॉम्पीट कीता